हमर इलाका इलाकामे धार्मिक प्रथा बहुत रास अछि जेना हम महिषी गामके निवासी छी तऽ एतय धार्मिक स्थान महिषी तारा स्थान तारा मायके भेल जकर आसपास बहुतसए दोकान भेल बहुत छोटमोट ठेला जेना भेल जेना हमर आसपास एकटा दोकान पेड़ाके भेल से ओकर बगलमे फूलके भेल आ गेटके ठीक बाहर जेना पण्डा बबासब अपन आ टिका सिन्दूर के दोकान जेना फूल पत्तीके दोकान ओसब राखने अछि आर हमर गाॅंवके धार्मिक स्थल तारा स्थानमे भनडारोके व्यवस्था अछि जाहिमे लोकके प्रतिदिन जे लोक बाहरसॅं पूजा करय लए आबै छै तारा मायके से हुनका खाना खियायल जाइ छै हमरा एहिठाम एहिमे हम अपन योगदान दै छियै आ रोजाना कम सऽ कम आधा एक घन्टा ओहिमे व्यतीत करै छियै